पंज कंट्रियें दे नांऽ जेह्ड़े पैह्ली आई साढ़ा हिन्दोस्तान दूआ आई गेआ अमरीका त्रीआ आई गेआ लंडन चौथा आई गेआ पेरिस ते छठा आई गेआ साउथ अफ्रीका